हमरा ओहिठाम तुलसीके गाछ प्रचूर मात्रामे अछि तुलसीसँ विभिन्न फायदा होइत अछि तत्सम्बन्धी यदि अहाँ पाँच टा कए तुलसी भोरमे भूखल पेटमे खाकऽ पानि पीबू तऽ रोग प्रतिरोधक क्षमताके विकास होइ छै जाहिसँ एखैन जे बिमारी खास कऽ कऽ भारत वर्षमे कैन्सरके जे प्रकोप बढ़ि रहल अछि ओहिके लेल सबसँ बेसी लाभदायक अछि हम एतुक्का लोकके ई अनुरोध करबनि जे जतौ रहै छी यदि गाममे रहै छी आस पास अछि तऽ तुलसी रोपू कम जगह अछि तऽ आइ काल्हि सौँसै गमला भेटैत अछि ओतौ गमलामे रोपू आओर जँ अहाँ शहरमे रहि रहल छी तऽ ओतय सेहो ई अवश्य रूपी रोपी ओना हमरा सभके संस्कारे अछि जे प्रत्येक दिन भोरमे अस्नान कऽके ओकर तुलसीमे जल दैत छियै ओहू लाथे दैवीय सङ्गे सङ्गे चिकित्सकीय चिकित्सा लाभ घरेमे उपलब्ध अछि